सत्य घटनेचेर आदारिल्लीं बरीचशीं पुस्तकां हांवें वाचल्यात ती म्हाका यादय आसात पूण शिक्षक ह्या नात्यान जी पुस्तकां म्हज्या मनाचेर खूब फाटल्या काळांत वाचिल्लीं भुरगेंपणांत वाचिल्लीं तरी आसतना जाणीं म्हज्या मनाचेर बरो परिणाम केलो तें एक म्हणजे इडली आर्केड आनी मी हे विठ्ठल वेंकटेश कामत हांणी बरयल्लें हॉटेलच्या लायनींक तांणी केल्लो हो वेवसाय तातूंत तांका आयिल्लें अपयश जीव दिवपाची एक परिस्थिती पूण तातूंतल्यानय भायर सरन परत तो धंदो तितल्याच भरभाटीक हाडिल्लो आनी दुसरें जे पुस्तक हांव भुरग्यांक परत परत सांगन तें म्हणजे श्यामची आई साने गुरुजीन बरयल्लें जातूंत घरांत आशिल्लीं भावंडा घरची गरिबी आवय बापूय मागीर ती तांच्या घरांत आशिल्ली मोरी गाय जावं किंवां तो पेटो आसूं कुत्रो किंवां पोंवपाक गेल्ले आसतानाचो अनुभव अशे वेगळें वेगळें भुरगेंपणांत सावन आयिल्ले हे अनुभव ताकाच न्ही तर प्रत्येक वाचतल्या भुरग्याक खंय तरी एक उर्बा दितात मुखार वचपाची एक बरी देख दितात आनी हे पुस्तक जे अत्यंत सोप्या भाशेंत तांणी बरयलां जातूंतल्यान एकच मोख साने गुरुजीन सगळ्यांक सदांच सांगल्या ती म्हणजे जो भुरग्यांचे मनोरंजन करता करमणूक करता तांकां कितें तरी देख दिता ताचेच देवा कडेन लागींचे संबंद जुळटात तोच देवाक आवडटा आनी ताका लागून अशें श्यामची आई हे पुस्तक प्रत्येक भुरग्यां कडच्यान आयच्या आवयन वाचून घेवचें कारण आयज तें मराठींतल्यान बरयल्लें साने गुरुजीन पूण आयज तें वेगवेगळ्यां भाशांनी ताचो कोंकणींतल्यान सुद्दां अणकार जालां आनी हे पुस्तक प्रत्येंक घरांत पावचें आनी प्रत्येक घरांतल्यान श्याम हे निर्माण जावचें अशीं एक जबरदस्त तांक हे श्यामची आई ह्या पुस्तकांत आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा